हमर गाम घनश्यामपुर गाम छी जे बिहार राज्यके दरभंगा जिलामे यए आओर हमर गाम आओर शहरमे किछु ज्यादा अन्तर नहि यए हमर गाम शहरके तरह विकास स दिन प्रतिदिन विकास कए रहल यए आओर एतय हर सुख सुविधा यए चाहे ओ सरकारी सुविधा होय या बाजार या शिक्षाके तहत कोनो भी सुविधा एहन नहि यए जे हमरा गाममे नहि यए आओर बात बात छै जे लोग गामसँ शहरके तरफ पलायन किआ कए रहल छै तऽ ओ पहिलेके समय रहय जे लोक गामसँ शहरके तरफ पलायन करैत छलै ओ शिक्षाके वजहसँ या सुविधाके वजहसँ लेकिन पहिलेके अपेक्षा आब लोक गाममे भी अपना आपके अपना आप मतलब हर सुविधासँ राखि सकैए आओर शिक्षाके बात तऽ छोड़ू हर शिक्षाके हर विद्यालय विश्व विद्यालय या फिर कोचिंग वगैरह हर चीज हमरा गाममे उपलब्ध यए सरकारी सरकारी विद्यालय प्राथमिक होय या मध्य होय या उच्च विद्यालय होय या महाविद्यालय होय हर तरहके विद्यालय हमरा गाममे यए आओर सरकारी सुविधा अस अस्पताल पुलिस स्टेशन ब्लाक हर चीज गाममे यए जाहिके कारण लोककेँ हर सुख सुविधा मिल पाबै छै आओर शहर जायके लेल एतेक इच्छुक इच्छुक नहि रहैत छथिन आओर हमर गाम दिन प्रतिदिन बहुत जायदा विकास कए रहल यए आओर हम ई कहब जे भारतके हर बा भारतके हर गाँव धीरे धीरे बहुत नीक विकास कए रहल यए शहर किछु सालके बाद भारतके शहर या गाममे किछु ज्यादा अन्तर नहि रहि जायत आओर लोक जे गामके जे एतुका मूल निवासी छथिन ओ ओतहि रहनाइ पसन्द करथिन